नोंथाङा साहानि खिथि खालामो ने अ बिसां बिगासो दोङो पास बिगा दोङो न खाथियावनो ना गोजान जायो न'निफ्राय नांजाबनायानो होनब्ला नोंसोरहा माने साहा बिलाइखौ बबेयाव लाङो फाननो बा हरनाया सोरनियाव हरो

ओमफ्राय नोंस्रानि बे साहा बिलाइ ओंखारनाय फोरा थिगानो ओंखारदोंना नोंसोरो दावाय दैफोन माने होनायफोरा

लाल फखा फोरनि अ अ अ अ बिनोथ' आरो बे बिलाइआ माबा बोरैबा बेमा बानायफोर बायदि बिदिफोरनिखो मा मानि दवायखौ बेहाय बाहायो

ओमफाय बे माबाफोरखौ बेफोर दावाय फोरखो नोंसोरो अरगेनिक होयो ना ना बे डाइरेक्ट कम्पानिफ्राय फैयो

आङो अ आङो मोनसे कम्पानिनिफ्राय बुंहरगासिनो माने नोंथाङा जोंनि कम्पानिनिफ्राय दावायफोर बायनो हागोन बा माबाफोर दावायफोर सारनाय बा दै सारनाय बेफोरनि बे आगजुफोर बिफोरखो आंनिफ्राय लानो हागोन आरो अ अ नाङा ना बिदिब्ला अ अ अ अ दे होमब्ला न दे जासिगोन